हाँ मैं मेरे क्षेत्र में कुछ टेलीफोन ब्रांच ऐसे हैं जो कि लोगो को आपस में संपर्क में रखते हैं और टेलीफोन से लोग आपस में संपर्क में रहते हैं जिनसे कि आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं और टेलीफोन की फोन सेटिंग में जा कर आप भी जान सकते हैं कि आपके टेलीफोन का फोन का सेटिंग क्या है और कौन सा मॉडल है कौन सा नंबर है आप अपने फोन की सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और फोन के लिए मोबाइल मोबाइल फोन के जी पी एस सिस्टम में हम किसी भी स्थल तक पहुँच सकते हैं जैसे कि हमारा फोन कभी खो जाता है तो जी पी एस के द्वारा हम उसे ट्रैक करके अपने फोन के स्थान तक पहुँच सकते हैं अगर हमारा फोन चालू होगा तो हमें वो स्थान बता देता है और इस युग में मोबाइल फ़ोन एक ऐसा मनोरंजन का साधन है जिससे कि मानव अपने इस्तेमाल के प्रयोग में लेता है और मनोरंजन के लिए हम हमेशा मोबाइल फ़ोन का इस्तमाल करते हैं जैसे कि गाना सुनना गेम्स खेलना और अनेक प्रकार के टी वी शो देखना कार्य करना और किसी से बात करने के लिए भी हम फ़ोन का इस्तमाल करते हैं और एक शहर से दूसरे शहर हो एक देश से दूसरे शे देश हो किसी भी दुनिया की किसी भी कोने में हम फोन के द्वारा बात कर सकते हैं